हेलो नम नमस्कार भैया हमको मोबाइल चाहिए था वीवो वाई ट्वेन्टी सेवन फ़ाइव जी और वो भी ई एम आई पर लेना था और कोई और ब्रांड का अच्छा ये जो वीवो वाई ट्वेन्टी सेवन फ़ाइव जी है ये कितने कितने तक है अच पैंतीस हज़ार और ई एम आई पर अच्छा जीरो पर्सेंट ब्याज है अच्छ अच्छा और एम आई ई एम आई ई एम आई भरने का तरीक़ा है जैसे अपने मोबाईल से ही होगा कि आपके सेंटर आपकी दुकान पर आना होगा अच्छा और और प्रोसेस क्या होगा और इसमें डोकूमेंट्स इसमें क्या क्या लगेंगे अच्छा अब ये प्रोसेस बताइए कैसे होगा हमें जानकारी चाहिए था ये वीवो वाई ट्वेन्टी सेवन फ़ाइव जी का क्योंकि ये हमें लेना है इसका इसका रैम इसका रैम कितने कैसा है और रै और रोम रोम अच्छा कराया कितने मेगा पिक्सल है अच्छा इश्टोरेज अच्छा एक सौ अट्ठाईस नहीं हमें यही वीवो वाई ट्वेन्टी सेवन फ़ाइव जी ही चाहिए था नहीं हमें वीवो वाई ट्वेन्टी सेवन फ़ाइव जी ही चाहिए अच्छा नहीं हमें यही चाहिए हाँ हाँ अच्छा नहीं सर यही आप हम पहले बताइए तब उसके बाद हम सोचें आपका